आपका पोर्ट कराने का कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका आप करा लीजिएगा पोर्ट आपको अभी कौन से आप कौन सा वह प्रीपेड चला रहे हैं आपको कौन से उसमें चहिए हाँ तो एयरटेल का है तो आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट आपको उसमें ये हैगा थोड़ा बोहौत तो आपको उसमें पे वह रहना चहिए है ना शायद अभी बंद तो नहीं हुई आपकी सिम हाँ तो पोर्ट हो जाएगा आपका हाँ हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा तो आप आपको बताना है आधार कार्ड ले कर आना है आपका एक फोटो खिचेगा और व्हाट्सएप्प आपका व्हाट्सएप्प हें व आएगा ओटी ओटीपी आएगा जो आप जो सामने रहना और तुरंत कर देंगे आपको हो जाएगा हाँ कोई पैसे आपका कम से कम जो पोर्ट कराने का अड़तीस घंट अड़तालीस आवर्स लगेंगे आपको हो जाएगा आप पर तीन दिन में आपकी पोर्ट हो जाएगी बेनिफिट क्या है आ आपको पूरा बेनिफिट मिलेंगे और क्या जो आप अभी जो सुविधाएँ ले रहे हैं उससे से बेहतरीन नेटवर्किंग है नेट अच्छा रहेगा फाइव जी भी आपको नेट मिलेगा सुविधाएँ मिलेंगी है ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी आपको अट्ठाइस दिन मिलेगा सत्ताइस दिन मिलेगा लेकिन अभी आप पोर्ट कराएँगे तो आपको अट्ठाइस दिन मिलेगा आपको डेटा फ्री रहेगा